अ' आइ अ' नोंस्रानाव थांनो नागिरदोंमोन माथो ना मोन्दोंनो ना लायनो मा मा ना मोननाय ओरैनो सिंगि मागुर गैया फवा मा दाम ओरैनो आसि थाखायाव होगोन्ना हाया दे आसि थाखायावबाथाय लायगोन ना फिसा मोनाखै ना गोरलैयालाय मा दाम दे एसे खम खालाम ओरैनो दस थाखासो खम खालामदो मानि लकेल नाखौ मोजां मोनोमोन नालाय लायसैमोन आरो लकेलखौनो दे होमबालाय आइ गाबोन लायसिगोन दे दोन्थदो औ उम दे औ